हैलो हांजी रमेशू साइकल आह्ला बोल्ला दा तुस कुत्थुआं अच्छा आंजी हांजी हांजी बोल्लो जी अच्छा अच्छा हां हून चेत्ता आई गेआ मिगी समझी समझी में होर ठीक गड्डी ठीक ठाक चला दी ऐ निं अच्छा अच्छा कोई खराबी खरुबी ते निं ऐ ना अच्छा अच्छा हां कोई निं कनेहा साइकल चाहिदा तुसें साइकल ते बड़े किस्मां दे न कनेहा कोई बच्चे लेई चाहिदा हां साइकल बड़े किस्मां दे हैन बक्खरे बक्खरे रंगें आह्ले हैन ते ओह् उमरी दा बी स्हाब ऐ निं निक्के बच्चें लेई बक्खरा बड्डें लेई बक्खरा ते जे जेह्ड़ा गेयर आह्ला होंदा ओह् ओह् है गै कोई बारां तेरां साल दे बच्चे जुह्गड़ा ऐ ओह्दे कोला बड्डें लेई गै ऐ ते बाकी बक्खरे बक्खरे रंगें दा ऐ इ'यां लाल पीला नीला काला सैल्ला सारे होंदे ते तुस सनाओ हा कनेहा रंगे दा चाहिदा अच्छा कुड़ियै लेई चाहिदा जागतें लेई चाहिदा अच्छा अच्छा अच्छा ते एह् काले रंगे दा हां है है काले रंगे दा है हां नेईं इ'यां बी है ते गेअर आह्ला बी ऐ गेयर आह्ला लोड़दा अच्छा गेयर च बी अग्गें बड़ी किस्मां न तुसें तुसेईं घट्ट गेअरें आह्ला चाहिदा बद्ध गेअरें तुस एह् सनाओ बच्चे दी उमर किन्नी ऐ जिस बच्चे नै लैना ऐ बारां साल है अच्छा ते फ्ही जैदा गेअरें आह्ला ते नेईं ओह् चलाई सक्कग ते कोई गल्ल नेईं घट्ट गेअरें आह्ला जेह्ड़ा ऐ ओह् चलाई सक्कग बड़ा शैल साइकल ऐ बड़ा शैल साइकल ऐ हां नुआढ़े टैर बी खरे आने इ'यां बड्डे बड्डे हां दिक्खो हून वराइटी बी घट्ट आह्ला ऐ ओह् जेह्ड़ा ऐ कोई चार पंज पंज ज्हारें दा ऐ ते जेह्ड़ा गेयर आह्ला ऐ ओह् बारां ज्हार दा बी ऐ ते तुस सनाओ तुसें किन्ना चाहिदा दिक्खो हून फ्ही अगर घट्ट दी गल्ल ऐ ते फ्ही हून बसाखी आवै दी ऐ ते बस हून बसाखी दे गै दिन चला दे ते थोह्ड़ा डिस्काऊंट असें ई कीते दा बीह् परसैंट डिस्काऊंट हां ते तुसें अगर लैना ऐ ते तुस अज्जै कल्लै दी ध्याड़ी तुस आई जाओ ते बारां ज्हार आह्ला तुसे ईं कोई थ्होई जाह्ग दस्सें ज्हारें हां शैल कंपनी दा ऐ ते कन्नै तुस आइयै दिक्खी लैएओ बड़े बड़े किस्मां दे हैन बड़े किस्मां दे हैन तुस दिक्खी लैएओ आइयै हां हां कल्लै परसूं तक्कर कन्नै कन्नै इ'यां अज्ज शामीं धोड़ी अज्ज दपैह्री बाद जेह्ड़ी दकान ऐ ना बंद बी रौह्नी बसाखी दी अज्ज रैल्ली ऐ निं ते अज्ज दपैह्री बाद दकान बंद ऐ ते फ्ही बाद च बाद च ऐ कल्ल खु'ल्लनी फ्ही दकान ठीक ठीक कोई गल्ल निं ठीक हां ठीक ठीक मैडम जी कोई गल्ल निं आओ ठीक ऐ पैह्लें होई दी ही खराब हून ठीक ऐ ते हां ठीक ठीक ऐ फ्ही मैडम जी तुस लाएओ कल्ल चक्कर